हाँ मैं मेरे करियर के संबंध में भविष्य के बारे में देख रहा हूँ कि मुझे आगे चल के क्या करना है क्या नहीं किस प्रकार भविष्य में मुझे नौकरी प्राप्त करनी है और नौकरी प्राप्त कर के मुझे किस तरीके से अपने घर परिवार को संभालना है और मुझे करियर में क्या करना है नौकरी मुझे कौन सी लेनी है कौन सी नहीं इस विषय में मैं मेरे करियर को ले कर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ और भविष्य में देख रहा हूँ कि मुझे कौन सी जॉब मिलेगी और कौन सी नहीं